खाना बनाते समय मैं अनेक बर्तनों का उपयोग करती हूँ जैसे मैं थाली खाना खाने के लिए पीने के लिए ग्लास चिमटा सांची लोटा आदि चीज़ों का गंजियां कौचा चावल परोसने के लिए इन सभी चीज़ों को यूज़ करती हूँ लेकिन मैं कटलरी का यूज़ जब करती हूँ जब मुझे किसी को खाना परोसना होता है तो मैं ज़्यादा सामग्री में कटलरी में दाल सब्जी रख देती हूँ और उसमें स्पून डालकर वो परोसने के लिए काम आती है या फिर मैं कभी अंडा तोड़कर उसमें अंडे डाल देती हूँ या मैं कभी मटर बटर जो रहता है अपने पास मक्खन रोटी मैं मक्खन लगाने के लिए कटलरी का यूज़ करती हूँ